हमारी संस्कृति जैसे बाहर के लोग आते हैं क्या बोलते हैं हमारी संस्कृति पर ना मतलब असर बड़ा पड़ता है बाहर के लोग जैसे रहते हैं वह अपने त्योहार जो तौर तरीके रहते हैं वह अपनी तरीके से मनाते हैं और हम अपनी तरीके से मनाते हैं उससे क्या होता है कि जैसे बाहर के महाराष्ट्र के लोग हैं तो वह अपने महाराष्ट्रीयन तरीके से त्योहार मनाते हैं उनकी तरह से रहन सहन पूजा पाठ वे सब करते हैं और हम लोग जो रहते हैं हम अपने तरीके से करते हैं अपने तरीके से करते हैं और जो मतलब महाराष्ट्रीयन लोग रहते हैं ना वे अपने तरीके से करते और उनके देखा देखी दूसरे लोग भी क्या महाराष्ट्रीयन तरीके से हमारी संस्कृतियों पर ना बुरा असर पड़ता है करना हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा से महाराष्ट्रीयन लोग हैं या फिर और बाहर के लोगो हो गए हैं तो उनके हिसाब से हम लोगों को अपना त्योहार नहीं मानना चाहिए हमको अपने तरीके से त्योहार मनाना चाहिए जैसे दीपावली हो गई रक्षाबंधन हो गया या होली हो गई हमको अपने तरीके से मनाना चाहिए